हमरा बिहारमे मैथिली भाषामे सभ बाल बाजै छै तऽ चिक्कन लागै छै धिआपुता बूढ़ा सिआन जवान सभ मैथिलीमे बोलै छै से बड्ड नीक लागै छै सभ मैथिलिएमे बोलै छै हमरा इधरके सभे अच्छा लागै छै बोली विचार सबके सुनैमे चिक्कन लागै छै धिआपुता सभ बोललक तऽ बड्ड नीक लागै छै आओर सभके बोली नीक लागै छै धिआपुता बोललक तऽ आओर सुन्दर लागल कनि बच्चासभके बोली स्वभाव छोटा गो रहल तऽ बच्चासभके बोलैमे बड्ड बोली मैथिली बोललक हमरा बिहारमे तब सुन्दर लागल कनि हमरा बिहारमे मैथिली भाषा सभ सभ सुनैत रहै हइ तऽ बड्ड नीक लागै छै हमरा बिहारमे धिआपुतासभ मैथिलिए बोलै छै तऽ चिक्कन लागै छै गन हमरा बिहारमे सभ से अथी मैथिलिए बोललक गने तऽ सभके सुनैमे अच्छा लागल सभ सुनलक सभके सभ तऽ बहुत सुन्दर लागैत रहै हइ सभे हमरा बिहारमे सभ अइसे ही मैथिलिए भाषा सभ सभ बोलै छै गनी तऽ बड़ नीक लागै छै हमरा बिहारमे तऽ सभ सभ मैथिलिए बोललक गनी तऽ सुनै छै तऽ बड्ड सुन्दर बड्ड नीक लागै छै सभ रहल गन अइसे ही बोललक सभ मैथिलिए बोललक सभ सुनैमे चिक्कन लागै छै सभके अच्छा लागैत रहै छै हमरा बिहारमे सभ बोललक तऽ चिक्कन लागैत रहै छै